हमरा सबके ओतऽ जते भी धार्मिक संस्कार अय जैसे मुंडन अय हनुमान आरधाना अय जज्ञोपवीत संस्कार अय ओहि सब संस्कार के अवसर पर भगवान के पूजा कयल जाइया प्रसाद तऽ ओहिठाम ओहि समारोह मे जते भी भाग लै छथि ओहि सबके बीच प्रसादक वितरण कयल जाइया जेकि अहिठाम प्रत्येक साल दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन कयल जाइया ई पूजा दस दिन तक चलै छै विश्वकर्मा पूजा भी होइया सरस्वती पूजा होइया छठि के पूजा होइ छै कियाकि ओहि पूजा मे जते लोग भाग लै छथि ओहि सबके प्रसाद मतलब की ओहि सब लोग के बीच प्रसाद के वितरण कयल जाइया